इंटरनेट सेवा हम लोग के लिए बहुत अच्छा सेवा हैं पहले इस्कूल कॉलेज मतलब जहाँ भी हो इस्कूल हो कॉलेज हो वहां पे ऑफलाइन फार्म जमा होता था तो उसे ये होता था जो मतलब ऑफलाइन जमा करने के बाद बहुत सारा फार्म है तो एक दो फॉर्म इधर उधर हो जाता था अब जो है फार्म ऑनलाइन भरना चालू हो गया है जैसे कि इंटरनेट केस सुविधा से अब ऑनलाइन फार्म होता है तो मतलब एस्टूडेंट घर पे है या नहीं है कहीं पर भी रहता है तो ऑनलाइन अपना घर बैठे कर देता है तो इससे मतलब समय का मतलब बहु बचत होता है जो मतलब जाना नहीं पड़ता है समय नहीं लगता है तो अपना एस्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान देता है और मोबाइल से ही अपना ही मोआईल से ऑनलाइन कर देता है इससे एस्टूडेंट को बहुत सारा लाभ मिला है इसी तरह जैसे कि थाना हो गया थाना में भी ये कोई शिकायत दर्द करना पड़ करना हो तो ऑनलाइन ही शिकायत दर हो जाता है आजकल पहले ऑफलाइन करना पड़ता था और सारा बहुत सारा ऐसा मतलब थाना हो गिया उसके बाद जैसे की बच्चा का जन्म पहले ऑफलाइन बनता था हॉस्पिटल में जाकर के अब ऑनलाइन बनने लगा है जैसे कि अपना मोबाइल से ही ऑनलाइन करके ये फिर उसका मतलब वेरिफिकेसन पूरा हो जाए तो फिर जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो करना पड़ता है तो हो जाता है डाउनलोड हो जाता है मोबाइल से ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं उसके बाद जैसे कि बिजली बिल हो गिया पहले जा करके जमा करना पड़ता था ऑफलाइन अब मतलब मोआईल के मतल इंटरनेट के थ्रु मोआईल से ही अपना बिजली बिल भी पे हो कर देते हैं इसमें भी मतलब बिजली बिल में समय मतलब जमा करने के लिए समय लगता था जाते थे थे तो मोआईल से हीं जमा कर देते हैं इससे मतलब समय का बहुत बचत होता है और जब इधर मतलब इस्कूल में भी सुविधा इतना अच्छा है जो मतलब हो गिया फोरम हो गया कोई भी चीज हो गया उसके बाद जब भी कोई भैकेंसी आता है कम्पटीसन का एग्जाम होता है तो उसका भी ऑनलाइन ही मतलब फॉर्म भरना पड़ता है अब मतलब पहले इंटरनेट उतना नहीं था तो था थोड़ा बहुत था तो मतलब फार्म भरने के लिए अपना फॉर्म भरके जमा करना पड़ता था अब इंटरनेट के थ्रु ही मतलब घर बैठे अपना फॉर्म जमा ऑनलाइन कर देते हैं तो इससे मतलब समय का बचाव होता है बहुत सारा आजकल तो मतलब दुकान पे कोई समान भी लेते हैं तो मतलब मतलब मोआईल के थ्रु ऑनलाइन बैंक मतलब पैसा पेड़ कर देते हैं मतलब आजकल मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट है जो ऑनलाइन पैसा पेड़ होने लगा दुकान में कोई भी सामान लिए सबके पास ऑनलाइन सुविधा रहता है अपना मतलब साथ में पैसा लेके जाना नहीं पड़ता है साथ में पैसा रहता है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है जो मतलब कहीं कोई छीन ले या ऐसा हो तो मतलब मोआईल में पैसा रहता है तो ऑनलाइन कहीं दुकान पे कितना भी समान लें ऑनलाइन पेमेंट कर दें तो ऐसे मतलब बहुत सारा मतलब बचाउ होता है उसके बाद जैसे कि बैंक बैंक से जो है जो मतलब पहले बैंक जा करके पैसा निकालना पड़ता था अब मतलब अभी भी निकालना पड़ता है जा करके वैसे ये मतलब जिसको मतलब अधार से लिंक है बैंक वो मतलब पैसा कहीं भी निकाल लेता है कोई दिक्कत नहीं कहीं गए वहां पैसा नहीं है अपना आधार से फिंगर दे उसके बाद पैसा निकाल दे इतना सुविधा हो गया है इंटरनेट के थ्रु ओ उसके बाद जब मतलब पैसा नहीं था तो पहले बैंक जाना पड़ता था कहीं भी आए तो वहां दिक्कत हो जाता था बहुत सारा दिक्कत का सामना करता पड़ता था आजकल इतना सुविधा हो गया जो मतलब जहाँ पे है तो मतलब पैसा का कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है जहाँ पर है वहीं पे अपना निकाल ले या किसी का फ़ोन में मंगा करके ले लें ये मतलब इतना सुविधा हो गिया है उसके बाद

कोई कम्पटीसन का फार्म भरना हो या मतलब जितना भी सारा फार्म अप्लाई होता है

तो वहां पे टाइम लगता था एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन लगा देता था आजकल मतलब जो है इतना सुविधा हो गया इंटरनेट के थ्रु अपना मोआईल से हीं पूरा जमीन का कागज अपना डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे निकाल सकते हैं किसका कितना जमीन है वो भी देख सकते हैं अपना ओ मतलब रसीद भी काट सकते हैं मतलब ऑनलाइन के थ्रु इंटरनेट के थ्रु पहले मतलब रसीद काटने के लिए जाना पड़ता था कर्मचारी के पास देना पड़ता था पैसा तब रसीद काट के देता था ऑनलाइन के माध्यम से मतलब कर्मचारी को के पास जाना नहीं पड़ता है जो ऑनलाइन मतलब अपना पेमेंट पेड़ कर कर के ऑनलाइन के थ्रु रसीद भी कट जाता है और जमीन का जितना भी सारा कागज चाहे वो जो है न ऑनलाइन के माध्यम से हम निकाल लेते हैं उसके बाद जब इधर सर्वे के कार्य चल रहा है सर्वे के कार्य पूरा होने के बाद अपना नक्शा भी मतलब जमीन मत न जमीन का नक्शा मेरा किस तरह का है कैसा कितना कहाँ है नहीं वो सारा जो है न मतलब इंटरनेट के थ्रु हम निकालवा सकते हैं वैसे तो आजकल न पुराना नक्शा तो चल रहा है मतलब है उसके बाद जो जब नया वाला बनेगा तो ऑनलाइन के माध्यम से अब नक्शा मतलबी निकाल सकते हैं ऑनलाइन का इतना मतलब सुविधा है जो मतलब हम घर बैठे कोई भी कोई भी चीज जो मतलब चाहे देखना चाहे तो हम देख सकते हैं घर बैठे